हेलौ औ नोंथां मा खबर मोजां ना हो हो ओद दाख्लि बै बिराज दानि मेथाय गोदान ओंखारनायखौ खोनासंदों ना मोजां जादो दाख्लि खोनासंना आंबो मोजां मोनबाय गोदान एसे देस मोन्दों र' औ गोदान मोजां जादों बेनाबो से दा गोदानाबो औ औ औ औ औ औ औ मोजां जादों बेबो औ औ औ औ औ बरिआ जादों आरो एक्ट्रिस एक्ट'राबो समायदों इसोरबो माबबाय हिसाबै बुहुथ मोजां जादों आरखि गोदान थेस्ट मोनसे एक्ट्रिसाथ' बर'आनो हेलिना दैमारि नाममोन बे एक्टराथ' गावसिनिमोन एसामिसनिनोमोन नामा बथ हय खिन्थु मेथायजों मानसिजों मिलायदों आरो जेखि जाया औ औ औ ओरैनो औ प्रग्राम औ प्रग्राम खालायबोदोंमोन ना ओरैनो आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा औ औ औ दा बै मिउजिक डायरेक्टरफोरखौ एसे लोगो हमनानै एसे सावरायनायआ मोजां जागोन जोङो

ओरैनो रबिबार हालागि फ्रि थागोन नामा आदसा आं थांनो हागौ दै नोंथांमोननिसिम औ औ औ बै एसे गोदान प्रजेक्ट लानानै थांसै एसे सावरायनोसै बेखौ ना दे दे दे दे दे नोंथां दे औ दे दे नोंथां दे औ दे दे